नमस्ते जी बताइए

कैसी दवा हैं आपकी वो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है

बट अभी तो हम दूसरी जो हमारी एजेन्सी है जिससे कॉन्ट्रैक्ट है मेरा मैं वहाँ से मेडिसिन लेती हूँ

तो हम यूज़ करेंगे तो उसका तो उसका बेनेफ़िट क्या हमें क्या मिलेगा चलिए हम जहाँ से लेते थे अपनी एजेन्सी से तो वहाँ चलो हम मना कर देंगे हमने आपकी एजेन्सी से लेना इस्टार्ट किया तो हमें क्या इससे बेनेफ़िट होगा

और दवाई उसका रेट क्या रहेगा क्योंकि वो पेसेन्ट तो क्या होता है जिनका रेट फ़िक्स रहता है अगर हम अगर देंगे जो दूसरी मेडिसिन जो आप हमें प्रोवाइड करवाएँगी तो उसका रेट क्या रहेगा तो कस्टमर से कैसे एग्री मतलब जो हमारा पेशेन्ट है कैसे एग्री करेंगे

वैस तो आपकी एजेन्सी है कहाँ ये मेडिसिन वाली

तो अभी जी तो अभी आप मुझे ऑनली या उसके लिए कुछ दे दीजिए सैम्पल वगैरह जो मेरे को मतलब जो वैसे वो हैं पेशेन्ट मैं उसको पहले दूँगी उनके वो जो उनसे रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं आपको क्या करते हैं पूरी तरह आपसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगी तब मुझे अपनी मेडिसिन वगैरह जो भी हो प्रोवाइड करवा दीजिएगा

जी जी जी तो आप ये मुझे कल ये प्रोवाइड करवा दीजिएगा हाँ उसमें आयरन कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ें आप उसमें ठीक है आप कल भिजवा दीजिएगा नमस्ते जी नमस्ते